हैल्लो नमस्ते हां स्कूल ही अ सनाओ अच्छा अच्छा ओ धामा नी ना बच्चे बी पढ़ाई लैयो धामां फ्ही खंदे रोयो ए पढ़दे नी हैन हां हां वा कदें औंदे कदें नी औंदे किन्ने किन्ने दिन होई जन्दे इ'ने स्कूल आए दे अच्छा

हां हां ते पेपर बी आने आह्ले न हू'न हां वा दिक्ख लाओ फ्ही धामां नी ना खंदे रोयो हां इ'य्यां ठीक ऐ फ्ही लीव भेजियै दिक्ख लाओ अगर टैम है तुं'दे कोल ना अच्छा